तुस मिगी हू'न एह् दस्सो के थुआढ़े ल्हाके च केह्ड़े केह्ड़े ध्यार मनाए जंदे न होर ओह् कीऽ मनाए जंदे न ओह्दी तुस म्हत्ता दस्सो मिगी होर एह् दस्सो कि उ'नें ध्यारें च तुस अपने परिवार कन्नै केह् केह् बनांदे ओह् ते तुसें ईं अच्छा केह् लगदा के सब तू अच्छा ध्यार केह्ड़ा लगदा तुसें ईं एह् एह् बहुत अच्छा ध्यार ऐ एह् ते ओह् उसी बड़ा गै मज़ा करदा उस ध्यारै च सनाओ मिगी तुस जी ताहियैं कि साढ़े इत्थै ध्यार न एह् बड़े गै बड़े जादै इत्थै मतलब जेह्के साढ़े पराने बजुर्गें बेल्लै ध्यार बनांदे आए तां एह्दा जेह्का साढ़े जेह्के शुरु च गै ध्यार होंदे जि'यां इक्क बसाखी आई तां बसाखी गै इक एह्दा जेह्का एह्दा बड़ा गै इक अच्छा जेह्का ध्यार ऐ की सारे लोक जियां कनक शनक बड्ढियै बेह्ल्ले होई गे हू'न ते चलो आखेआ बसाखी दा ध्यार बनाया इत्त च थोह्ड़ा बंदा फ्री होई गेदा होंदा ओह् अपने फ्री होइयै इत्थै मौज मस्ती कीती थोह्ड़ी जियां कि बाकी साढ़े ध्यार आई गे लोह्ड़ी आई गेई जां अग्गें होर दूए देआली आई जां होर बाकी रक्खड़ियै ईं पु'न्नेआं आई जां होर साढ़े बड़े हारे जेह्के ध्यार जेह्के बनांदे न जि'यां लोह्ड़ी आई दिक्खी लोह्ड़ियै च गै बड़े इं'या खुशी इक्क जेह्की होंदी सारे घरैआह्ले किट्ठे होइयै मिली जुलियै सारे घरै दे जि'न्ने बी नि'क्के बड्डे बजुर्ग सारे किट्ठे होंदे ओह्दी जेह्की घरै ई जेह्की उं'दी मम्मी होइयां जि'यां होइयां उ'नें जेह्का सारा चौल बगैरा सेड़ी रक्खने ओह्दी ओह् बनांदे जेह्की लोह्ड़ी आस्तै अ'र्गें आस्तै जेह्की बनांदे ओह् शामीं आस्तै ओह् जिसी सवेरे जाना उ'नें हट्टिया मुंगफली आह्ननी गुड़ आह्नना बाकी अपने घरै दे खोड़ आई गे जां रियोड़ियां एह् सारियां चीज़ा मिक्स करियै संञें ई सारें जनें किट्ठे होइयै घरै दे सारे टब्बरै तातो चाचू चाचियां ताइयां भैनां भ्राऽ जेह्के सारे घरै ई होंदे दादा दादी सारे एह् किट्ठे होइयै

जि'यां गै साढ़ी एह् आई लोह्ड़ी आई प्ही ओह्दे दूऐ रोज़ रदैन होंदी ओह् रदैनी साढ़े खिचड़ी बनांदे देसी ध्योऽ जेह्का घरा जेह्का माल मवेशी रक्खे दे होंदे गौ बगैरा जां मैंह् रक्खी ई जि'नें उ'नें पैह्लें गै ओह् इस्सै आस्तै जेह्की ओह् रतैन होंदी उत्त गल्ला किट्ठा करियै रक्खे दा होंदा ध्योऽ दे जरूर जेह्की ओह् रतैन होगी उस दिन साढ़े रिश्तेदार औने जि'यां साढ़े कोई साढ़ी जेह्की भैनां जि'न्दा ब्याह् होई गेदा होगा उ'नें औना जेह्के साढ़े उं'दे जेह्के साढ़े जीजै होइये जां साढ़िया बूजियां होइयां जेह्के साढ़े भापै दियां भैनां होइयां जेह्कियां साढ़े होर साढ़े जेह्के रिश्तेदार होंदे ओह् रतैने आह्ले दिन औना उ'नें खिचड़ी बनांदे बाकी कड़ाह् बनांदे ओह् खिचड़ियै कन्नै बड़ा जेह्का अपना घरा साढ़ा देसी ध्योऽ होंदा बड़ी टेस्ट लगदा उसी खाने ई उस्सै बाद जि'यां साढ़ी देआली होई देआली बी इक्क बड़ी बड्डी मतलब बड़ा बड्डा ध्यार ऐ उसी बी बड़े जोर शोर कन्नै मनादे इत्थै साढ़े के देआली आई जि'यां बड़ी साफ सफाई उस दिन उस्सै पैह्लें साफ सफाई करदे जो घरै आस्तै जेह्की न'म्मियां न'म्मियां चीज़ां आह्नदे तां उस शा बाद उसी जि'यां किश जेह्के पटाके पटूके एह् सारा किश आह्नना बड़े उसी मतलब अच्छे तरीके कन्नै बनाने दी कोशिश करदे